सिंधी भाषा जूं कुझु आम कहावतू ऐं मुहावरा जेके असां रोज़ु इस्तेमालु कंदा आहियूं त हिन तरीक़े सां आहिनि कंहिं कसीरे जी कुटी आने जा टुकरु पेई खाए अंधो छा घुरे ॿ अखियूं चारई आंगुरियूं गिहु में वणे न वणे चए हंज खण जेको चांडो सो छांबो दिलिबरनि जी दिलाड़ी बुकनि जी पुकारी ग़रीबु जो भाॻ बि ग़रीबु जेड़ो ऊठ तेड़ो लोॾो मारे मारे मुसलमान ठाइण जो करे सो करे न करे सो मरे अंधनि मुल्तान लादो या तते खां खुड़ी तती भली जेको समुझे सो समुह जेको न समुझे साणि अॼु समुझे हिकु ई तवे जूं रोटियूं कंहिं नंढियूं त कंहिं वॾियूं हिकु चुप सौ सुख हुनर वारे हुनर ॿिए हुनर जी ॼमार हिकु किनी मछली सॼे तलाउ खे किनी करे हिकु लठे सौ पठे हिकु चए ॿियों करे हथ में माला अंदरु में भाला हारे खां पीतो भलो हारियल खीर लाइ घणो रोए उहो हिकु हथु रोटीअ में ॿियों हथु चोटीअ में अछा कपिड़ा खीसा ख़ाली समुझनि पाण खे मुल्क जा बाली अॻु अॻिराइजो करे सो खता खाए आहे त ईद न टरो जो अखियुनि खां अंब घुरनि अंधनि में काणो राजा भाभा भली ढकी भली अॻेई रुसियल मथां ॾिण बि कोन आयो